السلام علیکم

جی السلام علیکم جی میں کامران بول رہا ہوں کے کامران جی میں نے عادت ٹریولس میں لگایا ہے کال جی جی جی مجھے پتا ہے جی کہنا یہ کہ ہمیں کنیکٹنگ فلائٹ چاہیے تھی دہلی سے گوا کے لیے

اب ہمارے کمپنی کے اسٹاف ہیں

دس لوگوں کی پوری ٹیم ہے جی جی تو کب تک کی بکنگ آپ دیں گے یار دو سے تین دن کے اندر مل جائے گی بکنگ آپ کی نہیں زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ اسٹاف کے پاس بھی ٹائم کم ہے اور کمپنی کے بھی پاس ٹائم کم ہے جی ہاں گوا کے لیے تین دن وہاں پہ اسٹے کریں گے ہم لوگ اور پلیز آپ وہاں کی جو تھری اسٹار کیٹیگری کی جو ہوٹلس ہے اس میں سے ایک کمرہ بک کر دیجیے گا جی جی ٹھیک ہے کاسٹ ہم مینیج کر لیں گے ہماری کمپنی اس کو ارینج کر لے گی جی اچھا تو میں پھر آپ کے پاس کتنی دیر میں کال کروں یہ بکنگ کنفرم ہو جائے گی جی ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ